ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ अभी सरकारीके कमी बहुते कुछ होइ हऽ जैसे कि मानि लए अभी हत्या बढ़ै रहलो छऽ मर्डर बहुत चोर डकैत बहुत बात छऽ बढ़ि रहलो छऽ ई सब ठीक ने आओर सबसँ बड़ा बात छऽ की पुलिस पुलिस तऽ रहै छऽ अभी उतना भी टाइट नहि करै छऽ पुलिस इमानदारी तऽ ओतना भी नहि देखबै छऽ ठीक ने इमानदारी नहि देखबै छऽ समझऽ पड़ै छऽ वहाँ तऽ मर्डर वर्डर सबकुछ हर चीज होबे करतै चोरी डकैती आओर टाइट भी वैसना नहि छऽ टाइट रहीतै तऽ ओरिजनल बात छै की अच्छा सबचीज होबे करतै आओर चोरी डकैती नहि होतो इएह सब बात छऽ आरो सरकारी व्यवस्थामे इएह कमी छऽ की जैसे मानि लअ कोनो भी काम होइ छै तऽ बहुत फास्टली काम नहि होइ छऽ सरकारीमे बहुत स्लो काम होइ छऽ सरकारीमे पैसा देबौ तऽ बहुत फास्टली काम भए जेतो बिना पैसा तऽ कोनो कामे ने होतो इएह सब बात छै